में अकसर गै अपने ग्रां जंदा रौह्न्नां में तुसें गी दस्सी ओड़ां जे उद्धर साढ़ी जमीनां न असें बाग बी लाए दा ऐ लीची दा बाग लाए दा ऐ लीची दे बूह्टे लाए दे न और इब्भी दस्सी ओड़ां मैं तुसें गी कि इसलै लीची बूह्टें उप्पर इन्नी सारी लीचियां लग्गा दियां न लाल लाल लीचियां लग्गी दियां अराम कन्नै बूह्टे दी छां च बैठो उद्धर बड़ा मजा औंदा इक चीज होर दस्सां जे उद्धर इक चीज होर में नोटिस में पिछले पिछले दिनें गै गेदा हा अपने ग्रां च उद्धर में दिक्खेआ इक गलैह्री ना लीची खा दी ही ते ओह् दिक्खियै बड़ी खुशी होई मिगी मेरे डैडी होरें जेड़ा बूह्टा लाया हा ओह्दा फायदा अस ते लै ने आं ओह्दी छां बी अस लै ने आं लेकिन जेह्ड़े पैंछी न उब्भी ओह्दा नंद ठोआ करदे न ते ग्रांऽ दी गल्ल करां ते में आलमोस्ट हर म्हीने जंदा गै रौह्न्नां ग्रांऽ क्योंकि उद्धर खेतीबाड़ी बी ऐ कम्म बी करना धान लानी ऐ फसलां जेह्ड़ियां न ओह् लानियां होंदियां न ते कनक बी लांदे न अस उद्धर स'रेआं बी लांदे न घर दा सारा किश ऐ ते उस करियै एह् कोई मजबूरी नेईं ऐ साढ़े उप्पर कि असें गी जाना पौंदा ऐ लेकिन एह्दे च साढ़ी खुशी बी ऐ जिसले अस ग्रांऽ जन्नें बड़ी खुशी होंदी ऐ साढ़े ताया जी बी उद्धर रौंह्दे न चाचू होर बी उद्धर रौंह्दे न उं'दे बच्चे न जेह्ड़े मेरी बी उमर दे न ते ते जिसलै इक म्हीने बाद मिलो ना उनें गी बड़ा चंगा लगदा इक दूए दे दुख सुख फरोलने गल्लबात करनी कालेज दियां गल्लां करनियां दफ्तर दियां गल्लां करनियां बड़ा मजा औंदा फ्ही ओह्दे बाद जिसलै शैह्र आई जाओ ना बापस कम्म उप्पर पता नेईं थैह्ड़े दिन ना मन गै निं लगदा परतियै मन करदा अपने ग्रांऽ जां में ते इ'यै सिचुएशन ऐ बस लेकिन लास्ट इ'यै आखगा कि शैह्रें कोला ना जेह्ड़ी ग्रांऽ दी लाइफ ऐ ना ओह् केईं गुणा जैदा शैल ऐ